नमस्कार सर आप फ़र नाइन फूड से बोल रहे हैं सरदारपुरा से जी सर मैं यहाँ प्रयाग नगर से अनन्य बात कर रही हूँ सर एक्चुअल्ली हम मैंने फर्स्ट टाइम आप से पिछले कुछ टाइम पहले बीस दिन की बात है तो हम ने आप के यहाँ की फेमस दही पापड़ी चाट और थाली और एक चाओमीन ऑर्डर किया था सर एक्चुअल्ली वो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया हाँ सर बहुत ही अच्छा मेरी फैमिली में भी सब को पसंद आया तो हम एक बार फिर वो ही वापस ऑर्डर करना चाहते हैं सर सर उस में अब थोड़ा एक्स्ट्रा है जैसे पपड़ी चाट दो कर दीजिए थाली दो कर दीजिए और चाउमिन तीन प्लेट कर दीजिए क्या कितना हो जाएगा सर साढ़े सात सौ ठीक है सर साढ़े सात सौ मैं अभी केस करूँ या ठीक है सर मैं केस कर देती हूँ कितने टाइम मैं हो जाएगा ठीक है सर हाँ सर पेंतालिस मिनट में प्लीज़ भेज दीजिए एक्चुअली हमें बाहर भी जाना है तो हाँ सर तभी सर आप की डिलीवरी और खाना बहुत अच्छा इसी लिए मैंने इस बार वापस आप के यहाँ से और आगे भी हम चाहेंगे कि आप के यहाँ से अच्छी आप सुविधाएं देते रहें और हम लेते रहें धन्यवाद सर और थोड़ा पैकिंग अच्छे से भेजना सर ओके सर धन्यवाद मैं भी अनलाइन पेमेंट कर देती हूँ सर ओके